हांव भलायकी खांत्यांतच काम करतां गेल्लीं पंचवीस वर्सां हांव ह्या खात्यांत काम करतां पूण केन्नाच असल्या गजालीचेर लक्ष दिलें ना की खंय भ्रश्टाचार जाता जायना कित्याक आमकां टायमूच आसना असल्या गजालींचेर लक्ष दिवपाचो कित्याक आमकां आमचें काम करपाचें आसता लोकांची सेवा करपाची आसता ह्या खात्यांत गांवगिऱ्या वाठारांत घरा घरांत वचून आमकां लोकांक आमची सेवा दिवपाची आसता हेंच म्हजें काम असल्या गजालींचेर कित्याक लक्ष दिवप आमी आनी हांगा लक्ष दिलें जाल्यार आमी काम केन्ना करतले प्रत्येकट्यान तर आपल्या मनांतल्यान आपली सेवा दिली कामाक खंयच्याय खात्यांत जावं फक्त भलायकींत न्हय प्रत्येकट्यान जावं राजकारणी जावं सामान्य मनीस प्रत्येकट्यान जर अशी सेवा दिली जाल्यार विशयच ना ताका लागून हांव म्हजें काम हांव म्हजें बऱ्या रितीन करतां इतलेंच सांगतां